आमच्या काणकोण तालुक्यांत व्हडलेशें स्टेडियम नात ल्हान स्टेडियम खूब आसात तशींच मैदाना आसात आनी व्हडलीं व्हडलीं शेताची मैदानां आसात थंय लोक क्रिकेट खेळटातच ताजे भायर वॉलिबॉल बी खेळटात फुटबॉल बी खेळटात ताजे भायर सामान्य लोक थंय सायकल रेस घेतात तरेतरेच्यो स्पर्धा घेतात बायलो मेळावो घेतात लोकोत्सव करतात अशें तरेन ताचो उपयोग करतात